एहि गाँवमे इसकुलके इसकुल अइ गाँवमे महिषीमे सहरसामे इसकुलके शिक्षक सब बहुत बढ़िऑंसँ पढाबैए अपन अपन ड्यूटी करैए टाइमसँ सहरसामे कतेक जगह आदमी शौचालय आब बनाए देलक आनन्दसँ शौचालय जाइए एहि महिषी सबमे सब साफ सफाइ सगरे भए रहल यऽ आओर अहाँकेँ कोइ चीजके दिक्कत नहि होइए